जी जी हमको बिहार में जो है से गाड़ी से घूमना है तो आपका आपके पास कैब है तो अब चार्जेस कैसे क्या है घूमने फिरने का उसका जानकारी हमको चाहिए आपसे अच्छा अच्छा किलोमीटर के हिसाब से लगता है पाँच किलोमीटर का सौ रुपया बहुत काफ़ी है भाई चार्जेस आप लोग के लोग तो बहुत ज़्यादा टूर पर ज़्यादातर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा है कि दिनभर के लिए गाड़ी दिया तेल और कुछ पैसा ले लिया जाता है जैसे चार्ज के रूप में लेकिन आप लोग तो किलोमीटर का बीस रुपया किलो मीटर चार्जेस कर रहे हैं तो बहुत महँगा है जब मतलब पर किलोमीटर में अगर नहीं किया जाए अगर सीधे गारी आपका जो ऐसे दिनभर हमारे को घूमना परे तो एसे गाड़ी का चार्जेस क्या होगा जिससे की हमको आसानी पड़े आपको भी जो है दिनभर के लिए जी उसका भी रेट है व्यवस्था अच्छा तो अब अभी आप कहाँ कहाँ हमको अभी घुमा सकते हैं इस समय आस पास के क्षेत्र में जी

हाँ मतलब टूरिस्ट के रूप में जो है से ते हमको तो उतना अनुभव है नहीं जो भी आपको जैसे अच्छे रास्ते क कम दूरी पर जो है पहले अच्छा अच्छा जगह हमको दिखाया जा जाए ताकि हम जगह से वहाँ पर अच्छी तरह से घूम सकें और रेट जो है आप थोड़ा सा बताइए कि अगर किलोमीटर का तो आप बता दिए है मान लीजिए की दिनभर के लिए हम घूमने के लिए आप के साथ चलते हैं तो उसका गाड़ी का और पेट्रोल का जो भी चार्जेज है उसका क्या हिसाब किताब है आपके पास मात्र हज़ार रुपये में और उसके बाद हमको कुछ देना उना नहीं है तेल वगैरा आपका आपका रहेगा क्या इतना सस्ता है तब तो यही करना फ़ायदेमंद है हजार रुपये में अगर आप हमको घूमा रहें तो यही ठीक रहेगा की आप जो है से पर डे जो है ऐसे हमको दर्शनीय स्थल घुमाइए और जो उसका पैसा है हज़ार रुपये का डेली हम आपको दे दिया करें नालंदा भी जाना है नालंदा भी देखना है अच्छा हाँ तो मतलब जहाँ जहाँ घूमेंगे वहाँ पर नालंदा भी प्रमुख रूप से हमको जाना है और नालंदा में जो है से बहुत सा सारा जगह पर्यटन स्थल है और ऐसे तो आज कल जो है से इंटरनेट के माध्यम से भी बिहार के पर्यटक स्थल की जानकारी हो जाती है धीरे धीरे हम आपको घूमने के लिए बताएँगे कि कहाँ कहाँ और घूमना ठीक है ओके